جی میں جواہ جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں ریسرچ اسکالر ہوں مجھے غالب کی شاعری پر کچھ کی ضرورت درکار ہے کیا مجھے کچھ کتابیں دستیاب ہو سکتی ہیں

جی بھائی بہت شکریہ لیکن یہ بتائیں کہ کیا وہاں سے کتابیں نکلنے کا طریقۂ کار کیا ہے جی شکریہ یہ بتائیں کہ کیا آپ کے یہاں دار ہے حسب ضرورت مطالعہ کیا جا سکے جی آپ کا بہت شکریہ لیکن یہ بتائیں کہ کس وقت آپ کے یہاں آئیں کہ ملاقات ہو سکے

جی بہت بہت شکریہ آپ کا